हैलो एह् सुशील कुमार होर बोलै दे अभिनव थिएटर दे चियरमैन मैं विशाल बोलै ना हाई सकैंडरी स्कूल दा प्रिंसीपल एह् गौरमेंट हाई सकैंडरी स्कूल हां जी जी सर अस ऐनुअल डल ऐनुअल डे सेलिब्रेट करै दे नत्ती तरीक हां जी थुआढ़े कन्नै गल्ल करनी ही के उस दिन थुआढ़ा थिएटर जेह्ड़ा ऐ ओह् खाल्ली ऐ जित्थै असें सेलीब्रेशन करनी ऐ जेह्ड़ी जगह ओह् खाल्ली ऐ नत्ती तरीक नत्ती तरीक हां जी बस जेह्ड़ा इ'यै म्हीना ऐ एह् जेहड़ी औने आह्ली नत्ती हां जी हां जी हां जी हां जी हां जी ओह् ग्यारां बजे शुरू होना ते शामी चार बजे खत्म होना ते साढ़े चीफ गैस्ट न राकेश कुमार होर डोगरी साहित्यकार ओह् बी उस दिन आवै दे न ते साढ़ा इक जेह्ड़ा ऐ ओह् इक छोटा जेहा स्किट ऐ ते फ्ही उं'दी बुक दी प्रैजेंटेशन ऐ ते उसदे बाद साढ़ा प्रोग्राम ऐ जेह्ड़ा खत्म होई जाना अच्छा चलो ठीक ऐ तुस मिगी कन्फर्म करियै सनाएओ ठीक ऐ

जी साढ़े सौ सौ दे आस पास बच्चे होने सौ दे आस्सै पास्सै बच्चे होने ते टीचर होने कोई बीह् पंजी तक टीचर होने ते हां जी ते होर जेह्डे़ न होर तुस गैस्ट रक्खी लैओ बीह् पंजी होर गैस्ट रक्खी लैओ

कोई नी ठीक ऐ ठीक ऐ जी बोह्त शुक्रिया बोह्त शुक्रिया ठीक ऐ सर थैंक यू